हम अहाँकेँ गाड़ी बुक करना रहल अछि किया नहि अभी तक अहाँ एलिऐ की दिक्कत भेल आओर हमरा बहुत इमरजेन्सीमे जनाइ रहै हॉस्पिटलमे छै एकटा पेसेन्ट तबियत खराब छै हमरा ओतऽ जानाइ रहै आओर अभी तक अहन नहि एलियै हँ की आबैमे दिक्कत भेल कोनो दिक्कत भेल अछि तऽ अहाँ बता सकै छियै कतऽ छी अहाँ एखन कते देरमे एबै कते समय आओर लागत किया नहि अभी तक एलियै हँ हमरा जल्दी जेनाइ अछि जे हुनकर तबियत ठीक नहि अछि आओर हमरा ओतऽ जेनाइ अछि तऽ यदि अहाँ टाइम पर आबि सकै छी हम तऽ अहाँकेॅं ताहि चलते दू चारि दिन पहिले बुक करना रहल अछि जे अहाँ टाइम पर आबि सकी आओर यदि अहाँकेॅं आबैमे कोनो दिक्कत अछि तऽ हमरा कहि दिअ तऽ हम दोसर बुक कऽ लेब आ नहि यदि अहाँ तुरन्त आबि सकै छी तऽ आबु कियातऽ हमरा तुरन्त जेनाइ छै पाँचसँ दश मिनटमे आबि जेबै ठीक छै तऽ आबू